हैलो तुस मोबाईल ठीक करने आह्ली हट्टी दा बोल्ला दे ओ मेरा ना जेह्का मोबाईल हा ओह् पूरा टुट्टी दा ते नुआढ़ा जेह्का कोम्बो ऐ पूरा खराब होई दा ते केह् तुस मिगी मेरा जेह्का मोबाईल ऐ ओह् ठीक करी देई ओड़गे जेह्का मेरा फोन ऐ एह् रेडमी नोट टैन्न ऐ हां की के में बाकी लोकें शा बी सुनेआ कि जेह्की थुआढ़ी हट्टी ऐ इत्थै बड़ी शैल शैल चीजां थ्होंदियां न ते शैल शैल कोम्बो पाई दिन्ने तुस ते कन्नै सस्ते बी बड़े न ते जेह्की में पैह्ली हट्टी पुच्छेआ हा ते उत्थै पंज ज्हार दा कोम्बो दस्सा दे हे ओह् ते हून तुस मिगी किन्ने धोड़ी पाई देई ओड़गे बधिया क्वालिटी दा होना चाहिदा पर हां किन्ने धोड़ी होई जाह्गा थुआड़िया हट्टिया ठीक रेडमी नोट टैन्न अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते हून तुस सनाओ आं के अ'ऊं थुआढ़ी हट्टिया कैह्ल्लूं आवां ते किन्ने दिनें च तुस मिकी मेरा फोन बापस करी ओड़गे जल्दी चाहिदा जरूरी कम्म ऐ बड़ा

हां बाकी सबकिश ठीक ऐ न्हाड़ा बस उ'ऐ उप्परा खराब होई दा हा एह् हां केह् लभदा लुभदा ऐ निं ऐ किश बी न्हाड़ै च चलो ठीक ऐ हां ते अ'ऊं ते कल्ल सबरे आई जाह्गा ते तुस मिकी अपनिया हट्टिया ऐड्रैस सनाई ओड़ो आं कि केह्ड़ी जगह् पर औना में ते कि'यां हां सेही ऐ मिकी ठीक ऐ ठीक ऐ भी अ'ऊं कल्ल सबेरे आई जाह्गा ओके